अहाँ बताबु की बिहारमे बढ़िआँ कोन कलाकार छै से अहाँ ई बताउ की पारिवारिक फिल्म कोन से कलाकार बनाबै है आओर बिहारके कोन कोन बढ़िआँ कलाकार आबै छै बिहारमे कोन कोन बढ़िआँ कलाकार आबै छै तऽ फेर अहाँ ई बताउ की भारतमे जादातर लोग कोनसा कलाकार के पसन्द करै छै ठीक है तऽ आब हम अहाँसँ बादमे बात करै छी ठीक छै रखै छी